आंनि जिउआव राव एबा रावसा रायज्लायनायफोराव थांनाआवहाय रायज्लायहैनायावहाय खेबसे खेबनै आङो हेंथाया एबा जेंनाफोर जाखांबाय बे आंनि जिउआव बेफोर बायदि जेंनाया नुजा खांबाय मानि बेफोरखौ बुङोबा आं खाहानि बायदि सल' बायदि जाननै थांबाय आरो बेफोरो जादों एसेबां मानि गिदिर फ्रब्लेमबो जायाखै नाथाय बेफोरनो दायलेख राव रावसा होननानै बुङोब्ला जोंनि जानाखि रायलायनाय रावफोरा मिलाय लाया जोंनि जानाखि क'क्राझारनि राव बे रावआ जोंना जोंनि बर' रावआ स्तेनदार लेंगुएस बेयो जों जानाखि क'क्राझारनि रावखौहाय लेरनाय बा अफिसियेलफ्राव जों बाहायनाय जायो बेबायदिनो जोङो आं दायलेख जोंनि रावसा जोंनि बर' रावआव रावनि गेजेराव गोबां रावसाफोर दङ जेरै हमनानै ला ग'वालपारायाव जोङो ग'वालपारानि रायलायो जानाखि सोनाब बेंगल बेथिं जों बोददोन रायलायो जानखि जों सानजा सानजाथिं जों सानजारि रायलायो बेबायदिनो आंबो सानसेखालि बेरायनो थांदोंमोन बा ग'वालपारा जायगाथिं थांदोंमोन आरो बे थांनाय समावहाय बेरायनो थांनाय समाव आं बिसिनि रावफोरखौ हमनो हायाखै मानोना बिसोरो गावसिनि ग'वालपारानि राव रायज्लायो मानोना बिसिनि रायज्लायनाया एसे आलादा जायो जोंनि स्तेनदार लेंगुइसनिफ्राय बिसिनि रावसाया एसे आलादा जायखौ जों बुजिसनो नागिरा जोंनि जानाखि क'क्राझारनि राव रायग्ला राव रा रायज्लायग्राफोराहाय बुजिस'नो बा हमनो हाखनो नागेरा बेबायदिनो थांनाय समाव आं थांनायाव हाय बिसिनि रायलायनायखौ हमनो हायाखै बिसोर आंखौ माबा होनदों आं मानि आलदा माबा मोनसे बुजिदों बेफ बेफोर बायदि जादों आरोना बेफोरबायदिनो जानाखि बिसिनाव आलासिफोर थाङोबा आलासिखौ बिसिनाआव बुन्दा बुन्दि बेबायदि होनो आरो बेबायदिनो मानि जोंनाव बुन्दा बुन्दि फैदों बेफोर बायदि होनो आरोना दा बेफोर बायदि जादों आमफाय आं सानबाय खि मा बुन्दा बुन्दि फैदों होनलायखो आलासिखौनो बेफोर बायदि सानदों आरो आङो दा बेबायदिनो जादों आरो गुबुन गुबुन जायगाआवबो थांदों आङो बिदिनो बाक्सा जोंनिनो बि टि सि नि सिङावनो गोलैनाय बाक्सा दिसट्रिक बिथिंबो थांदों बिथ बिथ बिथांमोननि रायज्लायनायाबो एसे रावसाया एसे आलादा जायो जोंनिफ्राय बेबायदिनो बिसिनावबो माखासे आरो बिसिनावहाय जानाखि एसामिसफोरनि इनप्लुयेनस जायो बाक्सानि रायज्लायनाय रावफोरा एसे एसामिसफोरनि नि एनप्लुयेनस जाफायो बा हाबफादेरो बिसिनि जायनि थाखाय जों माखासे अवारदफोरखौ हाय जोङो कक्राझारनिआ बुजिसनो हानो नागेरा आरो बेफोरबायदिनो आङो सिगां समाव थांजेननाय समावहाय बाक्साआव थांदोंमोन बिसिनि रावफोराबो बेफ बेफोर बायदिनो आलादा आलादा जायो बेवबो आङो एसे मानि सिगां समावहाय बिसिनि रायलायनायखौ बुजिनो हाया हाया बेफोर बायदि जेंनाया आंनि गेजेराव नुजाथिदोंमोन मानोना आं बै समावहाय बाक्साआवहाय थाहैदोंमोन आरो एसे माखासे खामानिनि थाखाय बे समाव थाहैजेननाय समाव आङो बिसिनि रायज्लायनायफोरखौहाय बारा हमनो हायामोन बेफोर बायदि जेंनाजों बु बुगिनांनाय बायदि जादों आरो एसे लासआव थांनानै बिसिनि माखासे रावफोरखौ बुजिनाय जादों आरो दा बेफोर बायदिनो आंनि जिउआव बा आंनि सोमोन्दै बुङोब्ला आं गुबुन रावसा रायज्लायनाय ओनसोलाव थांनानै बेफोरबायदि फिसा फिसा जेंनाफोरा आंनि गेजेराव जादों होननानै आं बेखौ बुंनो हायो आरो बेखिनि